हलौ गुरु कृपा होटल चेंबूर स्टेशन मां मनोज तलरेजा नवजीवन सोसाईटी मां थो ॻाल्हायां अॼु मुंहिंजे घर में पंदरहनि महिमाननि जी रोटी आहे जंहिंजे लाइ मूंखे लॻिभॻि वीहनि ॼणनि जो खाधे जो ऑडर ॾियणो आहे महिरबानी करे तव्हां ऑडर लिखंदा ॾह प्लेटूं जीरा राइस ॾह प्लेटूं दाल मक्खणी ॾह प्लेटूं मुंहिंजी ख़ासि मटर पनीर वीह फुलिका ॾह बटर नान वीह प्लेटूं ॾही भला सलाद पापड़ खटाइण ऐं हा हिक शइ हरा भरा कबाबु वीहनि ॼणनि लाइ ज़रूरु मोकिलींदा मिठे में मुंहिंजो मनपसंदि मुङनि जी दाल जो सीरो ऐं गुलाब ॼमूं ज़रूरु मोकिलींदा ॿ बार पार्टी पैक टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बि ऑडर में शामिल कंदा हिकिड़ो अर्ज़ु आहे खाधो अहिड़ो त सवादी हुजे जो महिमान आङिड़ियूं चटींदा रहिजी वञनि ऐं असांजे घर मां ख़ुशि थी वञनि तव्हांजो जेको बि माण्हू ऑडर खणी ईंदो मां हुनखे पैसा ॾेई छॾींदुसि या तव्हां चओ त मां तव्हांखे ऑनलाइन पैमेंट करे छॾियां जय झूलेलाल